हँ

अच्छा अहाँके नाम की अछि अच्छा एखन तक तऽ पाबनि भेलै हऽ नहि एखन हाले फिलहाल जितिआ खरजितिआ होइवला छै खरजितिआ जितिआ हइ सीतामढ़ीमे जे मेन छै ने छठ चौरचन छठ दीपावली दुर्गापूजा ई सब बहुत धूमधामसँ ने मनावल जाइ छै एत्तऽ एखने जे बितलै हऽ तुरन्ते हाल फिलहालमे चौरचन बितलै अइ तीज बितलै अइ जे बहुत मिथिला ज्यादा हमरा सबके मानै छै तीज पाबनिके आओर ई जे छै एखन जे जितिआ खरजितिआ होइवला छै जितिआमे जे नहि जानै छिए अहाँ एमहर अएलहुँ हँ करबै जितिआ एते तऽ जितिआमे होइ छै कथी कि एकदिन पहिने लोक नहा खा करै छै मड़ुआ माछ खाकऽ आओर साग नोनीके साग खाइ छै आओर दोसर दिन सहै छै पूरे दिन रात सुबहमे चूड़ा दहीके चढ़ाएल जाइ छै सब दूध सबके चढ़ाएल जाइ छै पत्तापर सब अपन अपन पूर्वज सबके नामपर चढ़बै छै जितुवाहन गोसाईंके नामपर चढ़बै छै आओर अपने खेलक बाल बच्चाके खिएलक आओर पूरे दिन सहलक पूरे रात पूरे निर्जला सहलन मुँहमे किछो भी नहि दातून भी नहि लेल जाइ छै मुँहो नहि धोअल जाइ छै कुर्रा करै लऽ जाइ छै आओर तकर बाद जे हइ सुबहमे जब तीर्थ यहाँपर ज्यादे मान्य होइ छै जाहि हिसाबसँ टाइम रहै छै ओहि हिसाबसँ पारन कएल जाइ छै आओर अच्छा एखन जितिआ एहिके बाद जितिए हेतै जे आसिनमे पड़ै छै जितिआ तऽ ओहिमे पूरे दिन जब ओकर अथी सुबहमे जे करै छै लोक चूड़ा दही चढ़बै छै जितुवाहन गोसाईंके अपन जे वंशज जे छै जे बीतल तकरा सबके नामपर चढ़बै छै आओर पूरे दिन सहलक शाममे फेर जितुवाहन गोसाईंके नामपर पूजा केलक कुशसँ आओर पूजा केलक खूब बढ़िआँसँ गीत गान केलक आओर गीत गान केलाके बाद सह गेलन आओर पूरे दिन रातमे ईहे मेन छै कि एहिमे मुँहो नहि दातूनो नहि लगाबैके रहै छै आओर निर्जला रहै छै आओर एकर बड्ड मान्य छै एहि पूरे भारतवर्षके संस्कृतिमे ई जितिआ जे छै बड्ड मान्य होइ छै जे पूतक लेल हइ छै